دہلی کرکٹ کلب یہ کرکٹ ٹیم بہت مقبول ہے اور دہلی میں کرکٹ کی فعالیتوں کا اہم حصہ ہے دہلی ڈیفینڈرس ایک اور پر مقبول ٹیم جو مختلف اسپورٹس میں مقابلے کرتی ہے دہلی فٹ بالس کی ٹیم جو دہلی میں فعال ہے اور اس میں بھی بڑی تعداد میں شائقین کو جمع کرتی ہے یہاں پر لارا کا ذکر آپ کے آپ کے سوال میں موجود نہیں لیکن اگر آپ کو مخصوص ٹیم یا تقریب کے بارے میں زیادہ معلومات چاہیے تو میں آپ کو اس بارے میں مزید بتا سکتا ہوں دہلی ڈیفینڈرس ایک اور اس سے بھی مقبول ٹیم ہیں جو مختلف اسپورٹس میں مقابلے کرتی ہے مثال کے طور پہ فٹ بال ہاکی اور کرکٹ فٹ بال کی ٹیم جو دہلی میں فعال ہے اور اس میں بھی بڑی تعداد میں شائقین کو جمع کرتی ہے